जोंनि एरियायाव बेफोरबायदि जेबो जै जाया एबा जोंनि एरियाव बेफोरबायदि मोनसेबो स्ल'गान गैया मानो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि माखासे नाफोरखौ जानो थाखाय जोङो गाव गावबागाव ना गाव गावबागाव बिखति हिसाबै जोङो नाफोरखौ लाइयो एबा जानो थाखाय न'आव जानो थाखै जोङो नाफोरखौ लायनो नागिरो बिनि थाखायनो जोंनि एरिया एबा जोंनि जायगायाव जै जायै जै होलायनाय बेफोरबायदि एबा ना लायनाय समाव जोङो स्ल'गान होलायनाय बेफोरबायदि जोंनि एरियायाव जों बेफोरखौ नुवा एबा नुनोबो थाङा आरो बेफोरबायदि जाफेरनायबो नुवा मालाबा समाव जोङो नाफोर लायनो थांबाबो जोङो ज' थांबाबो जोङो गावबा गाव फैर सार नाफोरखौ जेफोरजों सारनानै जोङो गावबा गाव लाबोबाबो बिफोरबायदि जै होलायनाय एबा स्ल'गान होलायनाय बेफोरबायदि जोङो नुवाखै एबा नुफेराखै